आङो बिमानिफ्राय सोलोंग्रोदों जिखौ दानो बिमाया फोरोंग्रोदों आंखौ आङो जि दानायाव फारौ मेगनखौ दाग्रोनाय जादों फारौ मेगनखौ दाग्रोब्ला हा बारोनलाङो होननानै बुङोमोन नालाय गोदोनि दिनाव दा बे फारौ मेगनखौनो दाग्रोदों फारौ मेगना गनसा गं बाथि गंब्रै बिनिफ्राय दाउराय मोख्रेबाबो बाथि गंब्रै दिंखिया बिजौआबो बाथि गंब्रै फाहारा बाथि गंबा आगर गुबैयाबो बाथि गंब्रै गरखा गंब्रैयाबो गरखा गंब्रैयाबो गरखाया गंब्रै आरो बिनिफ्राय आङो गामसा दायोमोन दख'ना सोंलानाय दायोमोन जोमग्रा इन्दि सि आगर एरनाय दायोमोन जोमग्रा फिसा आगर एरनाय दायोमोन दा आङो बेफोरखौ दायै दायैनो न'खरफ्राव गा बिदाफोरनो गामसा दानानै होयो बिनानावफोरनो दख'ना दानानै होयोमोन आरो दा बेखौ आङो बर'फ्रा बे दानाय लुनायानो बर'नि मेइन मेइना बेनोमोन नालाय दा बेफोरखौ बर'फोरा दानो लुनो रोङाब्लानो हाबा रोङा हुखा रोङा होनजानाय जायो नालाय दा न'खरफ्राव बेफोरखौनो दानानै लुनानै गानाब्लानो उफाय गैया मालायनि जिखौ बेसे बायनानै गाननो जायो दाम गोसा गोसा आरो जिखौ बेसे बायनानै गाननो जायो दा बिनिखायनो जोङो न'खराव जा एसे मोनो खुन्दुं बायनानै गामसा दख'ना जोमग्रा बेफोरखौ दानाय जायो आरो जोङो बेफोरखौनो जा गोसोआव फैयो बेखौ आगर एरनानै जोमग्रायाव आर'नाइयाव आगर एरनानै दानानै गावबा गाव बाहायनाय जायो आरो